हैलो अंजी नमस्ते मैम एह् तुस गार्निंग ते कन्नै एह् सूट्स बगैरा दी शॉप्स बगैरा दी औनर बोल्ला दियां आं जी मैम थुआढ़े कोल फिरन होगे अच्छा सॉक्स बगैरा बी हैन जां कोई लंब्भियां कोई हैन कुर्तियां ठीक ऐ मैम जी जी मैम मिगी शॉर्ट कुरती चाहिदी एह् पेंट कन्नै तुस मिगी सनाओ एह्दा केह् प्राईस होगा मैम ठीक ऐ जी ठीक ऐ मैम ठीक ठीक ऐ मैम ठीक ऐ मैम में विजिट करगी ठीक ऐ मैम थैंक यू ओके ओके ओके थैंक यू ठीक ऐ